हेलो नमस्कार सभ की हम अप अपने सीतामढ़ीसँ छी आओर हम एक कॉलेजके छात्र छी आओर कॉलेजमे हमरा एगो प्रोजेक्ट भेटल कि सीतामढ़ीमे की की सभ विकास भेलैया ओकरा बारेमे हमराके किछु जानकारी जी जी जी जी जी जी कहलियै कि जे नग जी कहलियै कि जे नगर निगम जे गेलैया तऽ ओहिमे तऽ अब एहिसे रहलै पञ्चायत नहि होतै पञ्चायत जी एहि सभ हँ जी अच्छा आरो ओ सीतामढ़ीमे जे सीतामढ़ीके जे जे रोड भऽ गेलै मुख्य जे पथ हो गेलै जे जानकी मन्दिर जाइके लेल ओ कइसन ओकर विकास भेलै कि अभी बाकिए हय जी जी जी ठीक हय ठीक हय कि ठीक छै जे हम आओरो जानकारीके लेल हम अहाँकेँ बादमे फोन करैत छी